हाँ मैं अनेक प्रकार के पौधे फूल फल और सब्जियां उगाना चाहूँगा जैसे गुलाब गेंदा चमेली रात की रानी मोगरे का फूल जिससे हमारे घर के चारों तरफ अच्छी सुगंध आती है और फल जैसे कि केला आम अंगूर जिससे हमें अच्छा स्वास्थिक फल मिलता है और हम इसे बाहर के खाद्य वाले फल से बच सकते हैं और हम सब्जियां उगा सकते हैं जैसे

कद्दू भिंडी परोर जिससे हम अच्छे से अपने घर पे उगा के खा सकते हैं जिसमें हम कम खाद्य पदार्थ डाले